शिवाजी महाराजाच्या एका सरदाराचें नांव म्हणल्यार बाजी प्रभू देशपांडे तांच्या आयुश्यात एक दुखद प्रसंग जो घडिल्लो पावनखिंड ह्या जाग्याचेर त्या जाग्यावयल्यान त्या प्रसंगा वयल्यान एक पुस्तक हांवें वाचिल्लें आनी तें पुस्तक वाचतनां म्हाका भरपूर भरून आयलें तें पुस्तक वाचच्या पयलीं हांव त्या जाग्याचेर पावुनाशिल्लें जेन्ना पावनखिंड ह्या जाग्याचेर हांव स्वता वचून आयलें थंयचें सगळें वातावरण ती हिस्ट्री हांवें समजून घेतली आनी परत जेन्ना हांवें तें पुस्तक वाचलें तेन्ना म्हाका समजलें

त्या लोकांनी कश्या प्रकारे आपल्या राजाक वाचोवपा खातीर स्वताच्या जिवाचो सुद्दां पर्वा केली ना आनी ते जे थोडे भावनीक शब्द तांणी तें पुस्तकांत वापरिल्ले तें वाचून म्हाका खूब रडपाक आयलें